हम अपन फोटोके लोकके देखाबयके लिए एखन तऽ हम इन्सटाग्राम इन्सटाग्राम आई डी पर पोस्ट करै छी जाहिसँ कि लोक देखै आओर छै इन्सटाग्राम आई डी भऽ गेल फेसबुक भऽ गेल व्हाट्सअप पऽ भऽ गेल व्हाट्सअपपर तऽ बस स्टेटस लगबै छै लेकिन इन्सटाग्राम आई डी पर हम पोस्ट करै छी जाहिसँ हमर फ्रेंडमे बहुत लोक छै छथिन ओ देखय ओ आगाँ बढ़ाबै ओहियो फोटोके जे कहै जे हँ ई फोटो बहुत बढ़िआँ घिचने छथिन बहुत बहुत मेहनत केने छथिन जे जेनाकि हम अभी मिथिलाके कोइ भी एहन त्यौहार होइ छै कोनो एहन पर्व होइ छै ओहिपर ओहि विडियो बनबै छियै फोटो घिचै छियै ओ फोटो इन्सटाग्राम आई डी पर डालै छियै अपना आई डी मिथिला दर्शनके सऽ आई डी अइ ओ आई डी ओहिपर हम डालै छियै ओहिपर कमसँ कम दस हजारके आसपास फॉलोवर छै छथि आओर सभ एक दोसरके कांटेक्टमे छियै ओ ओ शेयर करै छथिन कमेंट करै छथिन शेयर केलाके बाद ओ आगाँ बढ़बै छथिन जाहिसँ ओ ओ वीडियो देखैत छथिन फोटो देखैत छथिन से हँ मिथिलामे ईसभ तऽ ईसभ त्यौहार मनायल जाइत छै ईसभ पर्व होइत छै ओहिसँ बाहरके जेना मैथिल बिहारसँ बाहरके जे भऽ गेल ओसभ देखै छथिन ओसभ खूब खुश होइ छथिन से हम जाय ओतय हमहूँ घूमी हमहूँ देखी हमहूँ रही से कोन कोन विध होइत छै शादीमे ओहिके फोटो डालैत छियै हम इन्सटाग्राम फेसबुकपर डालै छी सभ तऽ डालि कऽ बहुत बढ़िआँसँ लोककेँ देखाबै छियै बहुत ओ खुश होइ छथिन सामनेवलासँ एतेक सुन्दर फोटो घिचने छथिन बहुत बढ़िआँ हुनका नीक लगै छथि ओहियो ओहियो घिचै छथिन ओहियो एक दो दोसरकेँ कहै छथिन अहूँ घिच अहूँ घिचियौ फोटो अहूँ डालू अपन आई डी पर अहूँ देखबियौ अपन ओहिसँ ई हएत द मैथिलीके अथी बढ़तै से एतेक सुन्दर अहाँके नाम हएत से एतेक सुन्दर ई फोटो घिचै छथिन बहुत बढ़िआँ लागै छै ओहि एखन तऽ हम फेसबुक आओर इन्सटाग्रामपर बस डालै छियै